भारत देश में तमामु सरकारी ऐं प्राइवेट हैल्थ जी तमामु सुठी सहुलियत दवाउनि जी सुठी सहुलियत डॉक्टर वैल क्वालिफाइड सुठा डॉक्टर आहिनि जेकी तमामु सुठी शेवा ॾियनि था कंपाउंडर ऐं नर्स जो बि स्टाफ सुठो आ दवाऊं बि वाज़िबी हंधि अवेलेवल सुठी शेवा आहे पर नंढनि नंढनि सेंटर मां नंढनि शहरनि मां जेके अचनि था हुते नंढनि सेंटरनि में दवाउनि जी कमी आहे उए हिननि वॾनि शहरनि जी तर्फ़ु अचनि था त उन्हनि खे थोरी तकलीफ़ थिए थी उहे टिकट किरायो ख़र्च करे अचनि था ऐं लंबो हुननि जो टाइम वेस्ट थो थिए पियो त उते नंढनि शहरनि में नंढा सावा केंद्र वधीक सुठा ठहनि उते बि डॉक्टर ध्यानु ॾियनि उहा हिते ज़रूरत आहे भारत देश में त उन लाइ थोरो कमु कहिड़ो सुठो आहे हिते सरकारी हॉस्पिटल में केॾीमाल्हि मतिलबु केस जी लंबी बारी हूंदी आहे न केस में हुते लंबी कतार लॻे थी त उन में थोड़ी नंढी नंढी ॻाल्हियुनि जो थोरो ध्यान बि ॾियणु अचे त तमामु सुठो बेहतर सारवार मिली थी सघे ऐं सुठी भारत हैल्थ जी सुविधा मिली थी सघे